گوتم بدھ نگر میں سیکٹر بارہ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ تمام ایتھلیٹی کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں والی بال ہینڈ بال کرکٹ وغیرہ کھیلا جاتا ہے ہر سال یہاں پہ بہت سارے کمپٹیشنس ہوتی ہیں جن میں گوتم بدھ نگر کے افراد حصہ لیتے ہیں اس سے گوتم بدھ نگر کا ماحول اچھا بنا رہتا ہے یہاں پہ سیکٹر بارہ اسٹیڈیم کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کے بچے روزانہ صبح چھ بجے سے لے کر آٹھ بجے تک اور شام کو چھ بجے سے لے کے دس بجے تک کھیلنے آتے ہیں تمام کوچیز حضرات یہاں موجود رہتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو کھیل سکھا سکیں